आज हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक की कमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं शुरू में शिक्षकों की कमी थी विद्यालय में बच्चे अधिक थे जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी परेशानी होती थी दिक्कत होती थी आज धीरे धीरे सरकार के द्वारा शिक्षकों की पूर्ति हो रही है पूरा तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ हद तक हो रहा है विद्यालय की भी व्यवस्था हो रही है और शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए और समय से विद्यालय आएं और समय से विद्यालय से वापस जाएँ बच्चों को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को अच्छी ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए पुस्तक की व्यवस्था होनी चाहिए आज धीरे धीरे पुस्तक भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है इसके बजाए जहाँ पुस्तक नहीं मिल पाती है उसके लिए पुस्तकों की राशि भी दी जाती है आज बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को सही समय पर शिक्षा नहीं देकर अपने संस्था खोल लेते हैं उसमें जाकर पढ़ाते हैं साथ ही विद्यालय से उतना लगाव नहीं रखते हैं लेकिन आज उन सारी असुविधाओं को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है कि बच्चों को विद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि गाँव देहात के या शहर के बच्चें कहीं अलग न जाकर के अपने ही जिला अपने ही गाँव पंचायत में उसके समुचित शिक्षा मिले